एह् माफ्को स्कीम ऐ एह् अपनी फैमिली उप्पर गै यूज़ करगा अगर जेह्दे कारण कि मेरी फैमिली ठीक होनी ओह्दे कारण कि लोकें ई मेरी फैमिली गी एह्दा फायदा होना कि में अगर मेरी फैमिली बिच कोई ठीक होई जा तां मिगी बी खुशी होनी ऐ ओह्दे कारण ओह्दे कन्नै कि में अपने घरैआह्लें गी बी दिक्खना आं जेह्दे कारण घरैआह्ले खुश रौंह्न जेह्दे कन्नै कि मिगी बी खुशी थ्होनी ऐ ते एह् जेह्ड़ा हैल्थ इंश्योरेंस ऐ जेह्ड़ा में अपने घरें आह्लें आस्तै गै करा ना ते जेह्ड़ा कि मेरा हैल्थ इंश्योरेंस होग तां बी ओह् में अपने घरैआह्लें आस्तै गै यूज़ करना तां कि मेरे घरैआह्ले बड़े गै प्यारे न जेह्दे कारण में उ'नेंगी निं छड्डी सकदा तां कि एह् हैल्थ इंश्योरेंस उं'दे आस्तै गै कराना होंदा ते एह् इंश्योर कराइयै कि एह्दे कारण मेरी फैमिली बी होग ते कोई बी बची सकदा जेह्दे कारण इंश्योर कोई बी अपनी फैमिली आस्तै यूज़ करना जि'यां के कुसै गी मारो इं'दा कोई बमार होंदा जां इं'दे कोल कोई पैसे घट्ट होंदे एह् हैल्थ इंश्योरेंस उं'दे आस्तै होंदा कि एह् लोकें दी बड़ी मदद करदा ऐ मदद करदा ऐ